लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए अच्छी क्वालिटी का बाइक यूज़ करना चाहिए इससे क्या होता है ना कि लॉन्ग रास्ते पर चलते चलते इंसान थक जाता है उसके पैर हाथ कंधे शरीर में जकड़न सी महसूस होती है थकावट सी महसूस होती है इस पे हमारा तबियत भी बिगड़ सकता है इसलिए अच्छी रेसिंग बाइक जो है लॉन्ग रास्ते के लिए ठीक होता है अच्छा लॉन्ग रास्ते पर चलते हैं तो हमें ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि दो लोग हों और एक ड्राइवर दोनों ड्राइवर ही हो एक चलाए एक पीछे बैठे और कुछ दूर चलने के बाद जब अगला को महसूस हो की मैं थक गया हूँ तो पीछे वाले को दे देना चाहिए चलाने के लिए कुछ दूर आप चलाइए कुछ दूर हम चलाएं इससे क्या होता है कि समय के दूरियाँ भी समय भी पास हो जाता है और ज्यादा लंबा दूर जाने में हमको तकलीफ भी या कठिनाईयाँ भी नहीं होती है इससे क्या होता है दो लोग अच्छा तो रास्ते में कुछ कहीं रुक के कहीं रुक के चाय पी लिए कहीं रुक के नाश्ता कर लिए किसी अच्छे होटल पर रुकिए और दो लोग जो रहते हैं तो आपस में बात विचार करते हुए समय पास करते हुए अपने रस्ता को पार कर लेते हैं अच्छा ज्यादा लम्बा समय चलने पर पीठ में दर्द कंधे में दर्द इत्यादि का अनुभव इंसान करता है हालाँकि बाइक चला रहा है एक सीधे बैठे बैठे काफी देर हो जाने पर तो स्वाभाविक है कि कंधे में दर्द शरीर में अकड़न जकड़न सबको महसूस होता है और तेज हवा लगती रहती है बाइक पर इसलिए लम्बे के लिए जो है दो ड्राइवर का यूज करना चाहिए हमको आपस में